गिबियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो गेलेनाय एबा योग अद्ध्यान खालामनाया जों साफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद गोनांथार जों समजों लोगोसे जोङो उन्दैनिफ्राय देरो आरो मोनसे समाव जोङो बोरायलाङो उन्दै समाव जोंनि आथिं आखाइफोरा राबार बायदि जेराव बायदेम सिदेम एबा खेंख्रा खेंख्रि जों फदमजोबनो हायो थिख बेबायदिनो मोनसे समाव गोरा जालांनानै जोङो फेदेमलाबायनो हायो समबो फैयो आरो बे देहायानो मोनसे समाव बोराय महर जाहैनानै जोंनियाव गोबां सानाय सुनाय जाहैनो हमो थिख बैखौ नोजोर बोनानै आं दिनै गावनि देहाखौ गोग्गो गोथार लाखिनो थाखायबो सानफ्रामबो फुंनि समाव आरो बेलिसिनि समाव दसे समब्लाबो ध्यान खालामनो जेब्लायबो सम बहनो माब्लाबा गेजेरावसो आं सानसे हाया नाथाय बांसिन समावनो आं ध्यानखौ खालामथारनांगौ होननानै आं ध्यान खालामनो नाजायो मानो होनोब्ला दिनै ध्यान खालामनानै आं गोबां मोजां गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो हादों ध्यान गावनि मोदोम देहा सोलेरखौ मोजां लाखिनायाव आं सानो ध्यान खालामनाया जों साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय गोनांथार ध्यानजों ध्यान खालामनायखौ जोंनि गोबां गेदेर सुबुंफोराबो बुंलांदों जोङो जोंनि साननाय गोहो बोलोफोरखौबो जोङो मोजां खालामनो हायो आंबो दिनै गोसोआव बेखौनो सानो ध्यान खालामनानै गेलेनानै जोंनि बडिफोरखौ एसे एक्सारसाइस खालामनानै आं गोबां देहा सोलेरखौ गोग्गो खालामनो हायो आरो आंनि साननाय हनाय गाज्रि साननाय हनायफोरनिफ्रायबो आं एसे एसेब्लाबो गोजानाव थानो हायो होननानै आं सानो बेखायनो दिनै आं फुंनि समाव हारसिङैनो ध्यान बिसिनायावब्लाबो आं दसे जबदबनानै ध्यान खालामो दसे आखाइफोरखौ सोमावनानै आथिंफोरखौ सोमावनानै आङो थायो थिख बिदिनो आं बेलासे समाव गथ'फोरजों गावनि गथ' मालायनि गथ' बेफोरखौ ज' लोगो नांनानैब्लाबो आं दसे ध्यान खालामो एक्सारसाइज खालामो लोगोसे आं मालाबा फिसा फिला खेलाबो गेलेयो खेला गेलेनाय बेफोरबो मोनसे ध्यान

आं सानो दि बे ध्यान खालामनायखौ जों दसे समनि थाखायल' नङा बेखौ जों समजों लोगोसे थामजि बोसोरनि उनाव खालामथारनांगौ होननानै आं सानो थामजि बोसोरनि उनाव जों खालामथारो सानफ्रामबो खालामथारोब्ला आं बेखौ नो दिनै आंनि देहाखौ लानानै आं बुंनो हायो दि जोङो गोबां फिसा फिला सानाय लोमजालु बेमारफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानो हायो एबा जोंखौ फिसा फिसा बेमारफोरा नाख्रेबनो हाया होननानै आं सानो बिनिखायनो आं दिनै

प्रनायामफोर खालामनाय धोरोमारि माबाखौल' सानाबालानो बेफोरो सोरबा धोरोमारि होननानै बुजियो ध्यान खालामनायफोरखौ नाथाय बे नङा ध्यान खालामनाया खुनु धोरोमजों लोब्बा गैया बेयो गावनि देहा सोलेरखौ गोग्गो एबा गोथार लाखिनायनिसो मोनसे नेमखान्थि बे नेमखान्थिखौ फालिनाया जों साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे गोनांथारखौ जों मावथारनांगौ होननानैसो आं सानो जोङो अलसिया जायोब्ला जानाय नङा बिनि थाखाय जों सम बहनोब्ला जोङो आरोबाव गोबाव सम जों जोंनि देहाफोरखौ गोथारयै लाखिनो हागोन बेखायनो आं खावलायनो लुबैयो बयखौबो ध्यान खालामनानै जों ध्यान खालामथारनांगौ आरो जों गाव गावनि देहाफोरखौ एसे गोग्गो गोथार खालामनानै लानांगौ मानो होनोब्ला जों बयबो मोन्थिगौ दिनैनि दिनाव जोङो हस्पिटालफोराव देहा फाहामसालिफोरा जों थांनो गोनांब्ला जोंहा गोबां रां रांखावरिनि प्रयजन जायो थिख बैफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानोब्ला जों एसे सम बहननानै सानफ्रामबो दसे सम उन्दुनायजों उन्दुनानै सिखारनानै जों उन्दुनो सम मोन्दोंब्ला जों ध्यान खालामनोबो जों समखौ गाव गावसो बहननांगोन जोंहा सम जों गोबां मानसियानो बुङो बुंनो थाङो जोंहा सम गैया नाथाय बे नङा जों समखौ बहननानैसो जों समखौ बहननानै मोजाङै राननानै लानो रोङोब्ला निस्चय बयबो साफ्रोमबो सुबुङानो सम दङ बेखायनो आं सम थानायावनो बयखौबो खावलायनो लुगैयो जोङो समजों लोगोसे दसे सम बहननानै ध्यान खालाम ध्यान खालामनानै जोङो गोग्गो गोथार मोनसे देहा बानायनानै ला बेखौनो आं खावलायनानै दिनैनि आंनि बुंनांगौ बिबुंथिखौ दोन्थ'बाय एसेनोसौ गोजोन्थों